चिड़ै चुरमुन्नी जतेक छथि कौआ छथि काग छथि मएना छथि सूगा छथि पड़बा छथि तऽ हमरा सबके लेल सूगा पड़बा जे छथि से चिड़ैमे बड़ा शुभ छथि घरो दुआरि मे पड़बा आबि कऽ अपन जगह खोजि कऽ एहि खोधलीमे रहऽ लगलनि तहन आदमी देखलक जे किछु पड़बा हमरा एहिठमन अबै छथि तऽ हिनका रहऽ के व्यवस्था टीनाके चाहे खोप बनाकऽ राखि देलहुॅं एहिमे पड़बा अयलनि अपन एहिमे रहलनि छथि जानवर मे पंछी मे बकुला छथि चिल्होरि छथि तोता छथि मैना छथि अनेको मतलब चिड़ै सब एहिमे छथि लेकिन मैना बहुत चिड़ै आ बहुत तऽ आब तऽ एहन भऽ गेल जे कौआ के जनसंख्या बड्ड कम भऽ गेल काग के जनसंख्या जादे अछि सूगाके अहाँ लेलहुॅं पिजड़ा मे रखने छी हिनका सीताराम सीताराम सिखेलहुॅं सीताराम सीताराम पढ़लहुॅं कही अहाँ चलि गेलहुॅं सूगा सब पुरान भऽ गेल छथि सब भाषा जानि गेल छथि अहाँके नाम धऽ कऽ सो पाड़ता सूगा धीयापुता सब लागल रहल सीताराम सीताराम करैत रहल सूगा एक पंछी छथि ई बड्ड नीक छथि पड़बा भेलनि मैना भेलनि पहिने बगड़ी छलए बगड़ा जेकरा कहै छलियै हमसब जे बगड़ा छै खेत पथार मे सामा कौनी रोपने छी सब मतलब जा कऽ खा जाइ छलैन पड़बा अथी